हाँ मैं कला की सामग्री ख़रीदता हूँ और मैं दुकानों से भी ख़रीद लेता हूँ हिंडौन सिटी में दुकानें हैं और मैं मेरे मबाइल ऐप से ऑनलाइन भी ख़रीदारी कर लेता हूँ मैं मेरे कला संबंधी सामग्री बहुत अच्छी तरीक़े से मंगा लेता हूँ और सारी दुकानो में मेरे कला सामग्री सामान सब जगह मिल जाता है और जो नहीं मिलता है मैं उनको मेरे मोबाइल ऐप से ऑनलाइन भी कर के मंगा लेता हूँ इन कला करने से मुझे बहुत ख़ुशी मिलती है